हांव शाळेन आसा तेन्नाच शाळेंत एक्स्ट्रा कररिकुलर एक्टिविटीज जाता शाळेन स्पोर्ट्स ड्रॉइंग सिंगींग डांसींग एसे रायटींग आनी क्वीज कॉम्पिटीशन आसता कॉम्पिटिशनान पार्टिसिपेट जाता तांकां सर्टिफिकेट ट्रॉफीज मॅडल दिवूंक जाता हांवें बी खूब कॉम्पिटिशनान भाग घेतलेले जशें सिंगींग कॉम्पिटिशन आनी क्वीज कॉम्पिटीशन एकदांच म्हाका क्वीज कॉम्पिटिशनाक दुसरो प्रायज मेळयिल्लो